ओ नमस्ते तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक और तुसैं फोन कीत्ता कोई कम्म हा केह् केह् होया तुसें हून मैं ते अपने कोला शैल ही पाइयां हीं खराब कि'यां निकली गेई चलो कोई गल्ल नी अस ते अग्गे कोला ना मैं ध्यान देगी पर जेह्ड़ी मैं सवेरे पकड़ियां हियां ना ओह् ही तुसें पाइयै दी देइयां हियां चलो कोई चलो कोई गल्ल नेईं मैं अग्गे कोला ना ध्यान देगी तुसें साफ साफ पाइयै देगी पर इ'य्यां गल्ती होई ते नेईं सकदी मैं ते अपने कोला ते तुसें शैल ही पाइयै दित्तियां हियां चलो को चलो कोई चलो कोई गल्ल नेईं अग्गे कोला मैं ध्यान देगी